जोंनि न'आव बिदिनो आलुखौनो बांसिन जानाय जायो आलु आलु फाजा जायो गथ'फ्रा फाजा जायो बांसिन नाजों जहल जायो ना गोरानजों आलु जहल टमेट' होनानै गोथाव जाथारो बिदि जायो बिदिनो बिन्दि सिन जायो फाजा फुङाव नार्जि जायो सम सम अमाजों बयलार जायो बिदिनो ना बाथोन दालि मैथाजों नाजों बाथोन जायो समाव आलु बाथोन जायो खांख्रि खलाफोर फाजा जायो सबायजों ना गोरानजों जायो सम सम बहल जायो बहल बाथोन नाजों बाथोन जायो ओमफ्राय मैथा बांगालजों नाजोंबो जायो साम' जायो सबाय जायो अन्ला जायो अन्ला मुला गन्द्रु आलु टमेट' गोथाव जाथारो बिदि जायो

सबाय मैथा बाथोन आलु बाथोन ना बाथोन गोथाव मोनथारो बिदिखौ दालि जहल बिदिजों सबाय बिमा फाजा ओमफ्राय नार्जि अमा नार्जिजों नाजोंबो गोथाव जायो एसे आलु ना गोरान टमेट' गोथाव जाथारो बेजोंबो खुमब्रा जायो अमाजों बयलार जायो टमेट'जों आलुजोंबो जायो बयलार ओमफ्राय नाजों जोग्लावरि जारि बिदै गोथाव जायो ना बिदै नाजों टमेट'जोंबो गोथाव जायो ओमफ्राय मुला मैद्रु लाफा मैद्रु लाफा गोबाब नाथुरजों गोथाव जायो मुलायाबो नाजोंबो गोथाव जायो मुला बिलायजों नाजों ना गोथांजों गोथाव जायो ओमफ्राय मुला बेदरजों अमा फोरजोंबो गोथाव जायो ओमफ्रायो थारुनजों नाजों गोथाव जायो जायो ओमफ्राय थारुन अमा बयलार बिदिजोंबो गोथाव गोथाव जायो ओमफ्राय थास' बेदर जायो सम सम ना गोरानजों थास' आथिंनि फाजा जायो जारि होनानै दालिजों थास' आथिंजों फाजा एवबा गोथाव जायो ना गोरान होदो एसे गोथाव जायो आरो आलु फाजाजों नोरसिं होनानैबो गोथाव जायो आलु जहलाव नोरसिं होबाबो गोथाव जायो फाजि एवनायाव होबाबो गोथाव जायो दालि जहलाव नोरसिंजों जायो गोथाव जायो ओमफ्रायो खांख्राय बाथोन जायो सम सम खांख्राय फुदिना बाथोन गोथाव जायो बिदिबो जायो सम सम ओमफ्रायो ना बाथोनजों फुदिनाजों बाथोनबो जायो